हेलो हाँ हमारे घर में शादी है फर्नीचर का जो सामान है वो हम को लेना है किस रेट में आप देते है पलंग है सोफ़ा है गोदरेज है ये सब हाँ हाँ हाँ हूं हाँ वो सब का रेट बताइए कैसे दीजिएगा आप हाँ

हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हमको जो फर्नीचर का सामान है वो सब लेना है हम थोड़ा सा उस का रेट ठीक से बताइए जो कि हम ले पाएँ ले सकें हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ रेट थोड़ा रेट थोड़ा सा ठीक से बताइए जिससे जा हमहूँ लें सकें हाँ हाँ यही न हम सुने जे कि आपका दुकान का जो सामान है वो ठीक ठाक मिलता है इसलिए हम कॉल किए हमको लेना है थोड़ा सा रेट ठीक से बताइएगा तो ठीक रहेगा हम ले पाएँगे हाँ हाँ हाँ आप हाँ इससे कम नहीं कीजिएगा कम करके नहीं दीजिएगा हाँ हाँ ऐसे आप बेचते ऐसे तो ठीक रहता कम करते तो और सामान और कुछ लेते ठीक है हाँ हाँ हाँ अच्छा ठीक है ठीक है आकर हम आपसे मिल